बजाज कंपनीन हांवें ऑनलायन वॉशिंगमिशीन ऑर्डर केल्ली ताजे नंतर म्हाका तें वॉशिंगमिशीन बरें येयलें पांच किलो कपडे धुवपाक घालतां शाबण कमी लागता पावडर आनी लायट पासून कमी उदक कमी येता तेन्ना तें बरें कपडे सुकून बी दिता जावन येता हय तुमी बी तें मिशीन ऑर्डर कराय